हमर दोस्त एकटा उज्ज्वल रहए ओकरासँ हमरा बच्चामे लड़ाइ भेल लड़ाइ भेल हमर ओ बड़ी लेकिन नीक दोस्त रहए तऽ ओकरासँ लड़ाइ भेल तऽ ओकर अचानक पर हम जे फाइट जे चलेलिए ने तऽ ओकर नाकपर लागि गेलै नाकपर जे लागि गेल तऽ ओकर खून नाकसँ निकलि गेलै खून निकलल तऽ ओ कानिकऽ गेल अपन घरपर घरपर गेल तऽ ओकर मम्मी आयल हमर घरपर उपराग दै लए तऽ हमर माँ हमरा मारलक लेकिन ओकरो गलती रहै ओहो हमरा गारि पढ़ि देलक रहए पहिने तब हम मारलू नहि तऽ हम ओना नहि मारलू रहए ओकरा तऽ माँ लेकिन हमरा उनटे घरपर हमरे मारलक जे इएह सब काम करै छी तऽ हम कहलिए नहि ओकरो गलती रहै हमर नहि रहै गलती गारि पढलकै कहलकै नहि तोँहीटा केने हेबही तोहर गलती रहौ तोँही सभसँ मारि करै छी हमर जे घरपर अइ ने कोनो भी चीज करै छी ने तऽ ओ चाहे गलती अगिलाके रहए लेकिन ओ हमरे घरपर हमरे मारत कियाकि तोँही बदमाश छी कियाकि ओ नहि छै बदमाश ओकरा हम चिन्है छिए आ ओ जे रहए ओ लोक लग बड़ नीक बनिकऽ रहैत रहै नहि ओ देखिओकऽ लागत जे पूरे शान्त टाइपमे मौन जेना रहत जे देखिकऽ किओ कहतै नहि बहुत ही शान्त स्वाभावके छै लेकिन ओ अन्दर से जे रहए बड़ी ही दोसर टाइपके की कही बड़ी ही बदमाश रहै तऽ ओकरासँ भेल लेकिन आब जे अइ पैघ भेल ओहो हमरे क्लासके मित्र रही बचपनके लेकिन आब फेर मेल अइ आ बड़ नीक अइ दुनू गोटा सङ्गे सङ्ग पढै छी दौड़ धूप करै छी ठीक अइ